या वाठारांत गावगिरे लोकगितां म्हणजे फुगडो जावन आसा धालो जावन आसा फुगडी ह्यो खुबशे प्रमाणांत घालतात चवथीक चडशीं फुगडीच घातली घालतात वेग वेगळ्या तरेन फुगड्यो घालतात फुगड्यांचे कांय वेग वेगळे प्रम तरा ही आसा तशेंच धालो जाता धालो हे चडश्यो घरांनी जायना तर तो मांडार जाता धालो पळोवपाक जायते लोक वतात धालो नाचता ते पळोवपाक बरें दिसता